महाराष्ट्र में जॾहिं खां ऑनलाइन सिस्टम चालू थी आहे व्हाट्सअप चालू थियो आहे जीअं ऑनलाइन सिस्टम चालू थियो आहे त बिज़नस कुझु डेवलपमेंट थियो आहे माण्हू जाम लेडिसूं आहिनि जो घर में ई बिज़नस चालू करे वेठियूं आहिनि हाणे ऑनलाइन जिन खे पैसा न हुआ जीअं दुकान भाड़े ते वठणु भाड़ो चुकाइणु डिपॉज़ीट भरणु हाणे हूअ लेडिसूं घर में ई ऑनलाइन बिज़नस करे थी सघनि ऐं जाम लेडिसुनि चालू बि कयो आहे तरह तरह जो ऑनलाइन बिज़नस उन्हनि पंहिंजो जो घर में में वेही करे ई कमाएनि थियूं त इहो जो महाराष्ट्र में जो इहो खेत्रु अॼुकल्ह चालू थियो आहे ऑनलाइन जो त इहो जाम सुठो आहे की ऑनलाइन ऐं फ़ोन कॉलिंग इहे सभु वेबसाइट ऐं चेट बॉक्स इहे सभ जो स्टाट थियो आहे हिननि जे थ्रू ऑनलाइन बिज़नस ऐं बिज़नस में काफ़ी चेंजीस अची विया आहिनि बिज़नस बि काफ़ी डेवलप थियो आहे ऐं इहो सभु कुझु सुठे लाइ ई आहे ऐं अॻियां वधी करे बि जाम माण्हुनि खे इहे सभु बिज़नस वधाइण में कमु ईंदो